नमस्ते भैया हम ने आपका कैब बुक किया था ओला से जो टाइमिंग पर पहुंच गया था और उन्होंने टाइम पर अच्छे से पहुंचा भी दिया था रास्ते में कोई ईशू नहीं आई बहुत अच्छे से ड्राइविंग भी किया उन्होंने बट एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट नहीं है क्योंकि हम फ़ोनपे या गूगल पे नहीं यूज़ करते हमारे पास कैस में पैसे हैं तो वो हम अगर आपको पेमेंट करें तो आपको कोई ईशू नहीं होगा और मेन ईशू ये भी है कि ये अभी हमारे साथ कोई हमारे रिलेटिव है नहीं हम अकेले यहाँ पर आए हैं तो उसी वजह से हमारे पास अभी कैस में पैसे हैं तो हम वो पैसे अगर उनको पेमेंट कर दे रहे हैं तो आपको कोई ईशू नहीं है जी बता सकते हैं यहाँ तक या भदोही से बनारस तक का कितना हुआ पेमेंट आपका जी उसी के अकोर्डिंग आपको कैस में पेमेंट कर देना हमें तो इसी लिए पूछ रहे हैं जी जी बनारस पहुंच चुके हम